हेलौ अ मेदाम मा गामि मोनलाय मेदाम ना बायद'ना ए माबा जोंना दैया एसे प्रब्लेम जागासिनो माने मा होनना बुंनो मेचिनानो गाज्रि जाना दङ माबा ओ मा गामि मोनलाय अले बायद' दं बुजि मोन्थो मा गामिमोन बायद'ना ए र' बायद' आङो नायनानै होगोन दे ओमफ्राय ओ जोंथ' आतथा बाजियावनो होथारोमोनलाय बे साननैसोसो एसे प्रब्लेम जादों नङालै बायद' हरथारो जोङो बायद' हरथारो जोंनिया आतथा बाजियावनो दायो साननैसो एसे प्रब्लेम जाथारदों एसे माबानानै ओ बे साननैसो ओ नायथ'दो एसे मा जगार खालाम दैफोरखौ एसे बरथि खालामनानै दोनदो ओ बायद बेबायदि खालामनाङा बायद' बेबायदि खालानाङा दे बायद' नाङा बायद' बायद' नोङो आङो बेबायदि खालामथारनाङा जोङो ए बे दैया एसे माबा टेंकिया प्रब्लेम जादों मेचिना प्रब्लेम जादों नङाबा खालामथारो बायद कमप्लेन हरनो नङा दे बायद' र' आङो एसे नायना होगोन दे जोङो ओ बे साननैसो खस्थ' खालामनो बायद' कमप्लेन होथार नाङा बायद' जोङो नायथारगोन बे खामानिखौ दे बायद' अ बायद' आं बुजि मोनदों जागोन दे बायद' जोङो नायथारनोसै नै गाबोन मोनथारगोन दे आतथा बाजियाव सिन्था खालामनाङा

हरथारगोन बायद' हरथारगोन कमप्लेनल' दाहरथारसै नोङो

बायद' बेबायदि खालामथारनाङा नै दै जोङो गाबोन हरथारगोन दे गाबोन एकदम माबा मोनसे खालामनानै दैखौ हरथारगोन आतथा बाजियावनो थांथारगोन दैया सिन्था खालामनाङा दे बायद' बिदि खालामनाङा दे अननानै दे जागोन दे बायद' दे होमबा बायद' दोनथ'लायनोसै